وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی ہاں دوا کا ہول سیلر بول رہا ہوں اچھا چار ہی پتا چاہیے

جی تو مل جائے گی ڈسکاؤنٹ چار پتے میں کیا ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے دیکھیے اس کا ایک باکس آتا ہے سمجھانا جس میں دس پتا دوائیں ہوتی ہیں سمجھانا تو اس میں اگر آپ ایک باکس لیجیے تو ہم اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک گنجائش اس میں چار ہی پتا چاہیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں بہت زیادہ تو نہیں ہوگا تھوڑا بہت جو ہوگا مناسب کر دیں گے ان شاء اللہ

اور بھی زیادہ چاہیے اچھا اچھا اچھی بات ہے آ جائیے ان شاء اللہ کر دیں گے ان شاء اللہ جہاں تک گنجائش ہوگی آپ کے لیے سہولت ہوگی وہ کر دیں گے سن جانا ویسے ہم ہم لوگوں کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے سمجھا نا ہاں لیکن آپ پرانی گاہک ہیں تو دیکھتے ہیں اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں پہچان رہے ہیں آپ کی دکان ہے علی گنج میں ہے نا موڑ پہ جی جی جی ہم پہچان رہے پہچان رہے آپ آتی ہیں محترمہ آپ کو اچھی طرح سے پہچان رہے ہیں جی آ جائیے آ جائیے ان شاء اللہ کر دیں گے جو مناسب ہوگا سمجھا نا ہاں ان شاء اللہ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حفظ ہاں آ جائیے جی ٹھیک